उत्तर प्रदेश जी कला ऐं शिल्प जी जेसिताईं ॻाल्हि आहे त असांजी जेकी जाइफ़ा आहिनि हो चिप्स पापड़ चांवरनि जी कचरियूं हे सभु घर घर मां हेतिरी सुठी साफ़ु सुथिरी प्योर ठहींदियूं आहिनि कि सभिनीनि खे वरी हुतां पंहिंजी दुकाननि ते या घरो खणी वेंदा आहिनि ख़ूब हुननि जो कम इहो हलंदो आहे घरो ई कम कंदियूं आहिनि और ख़ूब ई साफ़ु सुथिरी प्योर शयूं ॾींदी आहिनि और जेसिताईं प्राकृतिक रंगनि और हथ जे कपिड़नि जो सवाल आहे त हो बि हथ सां उणियल टाई और डाई कयल और नैचुरल कलर उन में यूज़ कंदियूं आहिनि और लकड़ी तराशरी लकिड़ियुन सां जेकी नंढी नंढी शयूं ठहींदी आहिनि जेकी शो पीस ठहींदा आहिनि उहो सभु ठाहींदियूं आहिनि और जेकी इहे सभु शयूं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी हिते बि वेंदियूं आहिनि हितां बि सिखंदियूं आहिनि पंहिंजे उभारंदी आहिनि पंहिंजी कला खे